जम्मू दे लोक अपने कल्चर गी बड़ा शैल मनांदे अपनी जड़ें कन्नै जुड़ियै रौह्न्दे डोगरे लोक डोगरी गल्लां करदे डोगरी चीजां डोगरी गै अपना सारा ओह् कल्चर स्हाड़ा जेह्का ऐ ते है जियां साड्ढे महाराजा न राजा महाराजा उंं'दे जन्मदिवस सारे मनाने फ्ही महाराज साढ़े इत्थै डोगरी प्रसिद्ध कुड्ढ होंदा जियां ब्याह् सूत्तरे गान्ने लोक कुड्ढ बलांदे कुड्ढ कुड्ढ आह्ले नचदे शैल गांदे फ्ही महाराज लोह्ड़ी औंदी सारे लोह्ड़ी गी शैल धूमधाम कन्नै मनांदे फिर इ'यां गै सारे धेयार जम्मू दे जो हैन ओह् सारे बड़े शैल मनांदे लोग अपने